बायदिसिना नुबाय जों माबानिफ्राय रायजो जाजेननायनिफ्राय बिरात नुबाय आरो नुनायालाय जेबो नुबाय बायदिसिना नुबाय दैबाना नुबाय आरो बिरात बिरात घतना नुबाय आन्दलन नुबाय गाननायफ्राथ' बिदिनो जाबाय नै सोरबा बर' हारिनि दखना बायदिसिनाखौनो गारजोबनो नागिरबाय मेख्लाल' बायदिसिना ओजों ओजों थांबाल' दखना गाननाय जाबाय ओमफ्राय न'आव थाबाथाय बे मेख्लायानो सोलिनाय जाबाय मालाय हारिनिखौ सोजोबबाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि बे बर' हारिनि दस गाव गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गारनो नाङामोन आरो जोंनि मानसिबा जों जे गोदो बोरै सोलिनाय बेबायदि सोलिनांगौ दानि मानसिफ्राथ' बिदि सोलियाना मालाय साबसिननिफ्राय हामसिन बिदिनो सुनोबो बानायनि बायदिसिना बानायनि बेफोरबायदि गानबाय मेख्ला इरि जोंथ' दासिमबो बुरैनानै थैलायलांनोसै जों गानाखै जोंहा बे ड्रेसआनो ड्रेस गोदो जेरै आइ आफाया बिदिनो सोलिलांदों जोंबो बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो दाबो थैजासिम इसोरासो देनां हाबाया हाबाफ्राथ' बिदिनोसै हाबाया जोंनिया दानियासो माबा जाबाय गोदो हाथासुनिसोमोन हाबा जानाय समाव हाथासुनि खुरबाय ओमफ्राय ग्रोब अखानायै जाबाय लोंबाय रायजोफोरखौ जाहोबाय दानि बायदिथ' नङामोन नालाय गोदोनिया ओरैनो निमत्रनि मानसिफ्राबो गैलाया गोदोनिया दिनै मोना मोना हाथासुनि खुरबाय बिया खालायबाय जाबाय आरो गोदोनिया बिदिसोमोन अनला ओंख्रि संबाय बेखौ खुरना होनोसै आइ आफानोबो रायजो राजानोबो गथ' गथायनोबो बिदिसोमोन आरो आरो हाबा गिदिरफोरबालाय बिदिनो साननै गाहाम सानथाम गाहाम जाहोनोसै बेदर फिसा ना जाहोनोसै आरो दानि हाबाफ्राथ' सोबखौनो नांजोबगौ गोदोनिख्रुइ दानिया गुदुसिन आरो दाना बा खेबसेनो गोदो साइना मारा सोलियोमोन थालिर बिफांनि साइना मारा सिथ्लायाव दाना मालाय नेट टेन्ट हाउस नांगौ बायदिसिना नांगौ सोबखौनो नांजोब नांगौ दानिया गोदोनियालाय जाब जाब जुब जाब जायोमोन आरो दानि मानसिफ्राथ' बिदिखौ सोलियाना मालाय साबसिननिफ्राय हामसिन मडेल खालामनो नागिरो जोंनो दि मडेल मडाल गैया आरो गोदोनिया बे अमा हाथा अमा गैयामोनहाय रायजोफोरनो उनाव अखानायै होयोमोन आरो बे हाथासुनियाव दाउ जरासे होयो अनलाखौ संबाय हाथासुनि खुरबाय बेमोन आरो जों बिदिखौ मोन्दों आरो उन्दै सिख्ला समाव ओमफ्राय बे हाबाफ्रावथ' बिनो होथारनोसै जौ ओंखाम बेबायदि टेन्ट हाउस सोंनाय माबायनाय गैयामोन सिथ्लायाव साइना मारा लुबाय ओमफ्राय दरखं मोखां मोखां थालिर गायबाय बिबार होबाय बिनो जाबाय आरो गोदोनि हाबाया ओंखामफ्राथ' गोदोनियाबो बिदिनोसै संनाय खावनाय दानि मडेलालाय दानिया साबसिन हामसिन जालांबाय ओंख्रि ओंखामफ्राबो हाबा खेरायावबो गोदोनि बादि जाब जाब जुबा जाब नंला दानिया साबसिननिफ्राय हामसिन जादों आरो जोंनिया बे मानसिनि मरा कासफ्राव जोंनो बेदर फिसा गैया आरो बे निरामिस आरो जोंनिया दा निरामिसजों सोलिगासिनो दं बे हाबाफ्रावलाय होयो अमा आरि होयो बे जोंनि मरा कासावबा बेदर गैला आरो जोंनि बिबार बाथौआ गारनाय जाबाय बिबार बाथौ लानायनिफ्राय गारनाय जाबाय आरो बे मरा कासफ्राव बेदर जानाय गैया ओंखाम ओंख्रि निरामिस गासैबो सोरबा अननानै माबा पनिर बेदर बायदिसिना होयो ओमफ्राय बे नार्जिफोरजों एवनानै ओरैनो बे सवाबिन बेदरना मा होनो बेखौ होयो आरो नार्जिजों बेबायदि